मारूति किया ब्रीज़ा टॉयोटा एक्टिवा जूपिटर इस्कूटी फीएट एम्बैस एम्बैसडर सुज़ूकी फॉर्चुनर महिंद्रा हुंडई टाटा बी एम डब्ल्यू मर्स्डीस ढो ढगो गाड़ी हीरो होंडा बजाज टी वी एस ओला कार जीप मोटर साइकिल इस्कूटर ट्रक साइकिल ॿेड़ी रिक्शा घोड़ो गाॾी बैट्री रिक्शा आटो रिक्शा टमटम ट्रैक्टर बस रेलगाॾी मालगाॾी हवाईजहाज हथगाॾी